अॼुकल्ह टी वी और इंटरनेट जी वजह सां बुज़ुर्गनि खे ॾाढो सारो फ़ाइदो थो मिले जीअं बुज़ुर्गनि खे योगा जी ज़रूरत हूंदी आहे या फिर या फिर उन्हनि खे न्यूज़ ॿुधणी हूंदी आहे सत्संग ॿुधणा हूंदा अथनि या फिर भॻवान जा गीत या पाठ इहे सभु ॿुधणा हूंदा अथनि त हू टी वी या फिर इंटरनेट जी वजह सां असानीअ सां ॿुधी सघंदा आहिनि और ॾिसी बि सघंदा आहिनि इहो सभु हिननि लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंदु आहे कि हू घर वेठे योगा करे था सघनि उन्हनि खे ॿाहिरि वञण जी काई ज़रूरत कान्हे